سوئگی میں نے ایک گھنٹے پہلے قریشی رس کباب کا آڈر دیا تھا آپ کو اور ایک کولڈرنک کا آڈر دیا تھا ابھی تک میری نہ کولڈرنک آئی نہ کباب آئے بتائیے میں کیا کروں میرے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں آج دعوت کر رکھی تھی میں نے گھر پر اپنے میرے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں میں کیا کروں اتی دیر ہو گئی کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا کب کا وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ہم کھائیں کھانا اور کب جائیں آپ بتائیے میں نے تو آپ کا برانڈ سنا تھا سوئگی کا تبھی میں نے آڈر دیا آپ کو پلیز جلد سے جلد میرے ایڈریس پر ڈلیور کریں میرا آڈر بہت دیر ہو چکی ہے آلریڈی کھانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ بتائیے میں کیا کروں اتنی دیر ہوگئی اور